दिसान दीस पेट्रोलाचो भाव वाडत आसा ताका लागून आमी मिडल क्लास लोकांक बायक भायर काडपाक जायना म्हटल्यार पेट्रोलाक खूब पयशे पडटात त्या परस आमी बसीन वयता तेंच बरें अशें दिसता आनी पर्यावरणा खातीर म्हटल्यार तो कार्बन मोनोक्सायड जो येता ताच्या पासून आमकां मनशांक भरपूर तरेचे सायड इफेक्ट्स जावन इन्फेंक्शन जावंक शकता लंग्स प्रोब्लेम जावंक शकता अशे करून मनशाचे हेल्थ कम्प्लीट पिड्ड्यार जालां